साढ़े जम्मू शैह्रे बिच तीर्थ स्थान ते बड़ियें जगहां न हैनी साढ़े पीर बाबा होइये जम्मू इक्क पीर मिट्ठा आखदे न उनेंगी ते बड़ी भी लोक इत्थें गै जंदे केह् भी मुराद मंगदे पूरी होई जंदी ऐ केईं बारी अस बी जन्ने असें बी मुरादां मंग्गी दियां होंदियां साढ़ियां बी पूरियां होंदियां ते जम्मू च ऐ गै तीर्थ स्थान साढ़ा ते डोगरें दा साढ़े जम्मू च दकाली माता दा मंदर होइया बाह्वे आह्ली दा ओह् उत्थै इन्नी जात्तरा होंदी ना के आंदे जंदे रौह्ने ते अस बी जंदे रौह्ने बड़ी जात्तरा उत्थै आंदी होंदी ऐ भी मंदर आइया माता वैष्णो देवी दा रियासी डिस्ट्रिक्ट च शिवखोड़ी चली जाओ ते उत्थै बी शिव जी भगवान दे ओह् न पंजे न ते अस जन्ने दर्शन करने गी अस ते इद्धर बी आइया घमूरी आइया पीर बावा होर चर्च बिच बी अस कदें गे इक्क डंसाल ऐ कॉन्वेंट स्कूलै कोल चर्च ऐ ते भी जन्ने ते दिक्खने अस जेल्लै उंदा क्रिसमस डे होंदा केह् होंदा केह् नेईं मेले लग्गे दे होंदे केह् करदे केह् नेईं उत्थै बी जाना साढ़े आस्तै मतलब अच्छा समझने अस इक्क साढ़े घरै दे कोल बी हैन मंदर शिवजी भगवान दे न हनुमान दे न इक्क शनिदेव दा बी ऐ इत्थें मस्जिदां मस्जिदां बी हैन साढ़े घरै दे कोल साढ़े आस्तै उऐ अच्छियां न अच्छे लगदे न चर्च बिच बी बंदे जंदे इसलै ते बड़ी सुहामां गेदा लगदा उत्थै लोक बड़े खुश होइये जंदे न उत्थै दिक्खने गी अस केह् प्रेअर होंदी ते केह् नेईं होंदी जेल्लै जात्तरा जंदी ऐ ते जात्तरा बी साढ़ी बाह्वे आह्ली माता ते इन्ने दूरा दूरा लोक आंदे न इत्थै दर्शन करने आस्तै ते उत्थै बी हर मुराद पूरी होंदी ऐ ते इन्ना रश होंदा ना लाईन च खड़ोते दे उत्थै बंदे गी लगदा के तीन तीन चार चार घैंटे लाईन च खड़ोना पौंदा उत्थै दर्शन आस्तै ते साढ़े जम्मू बिच इन्ने स्थान न धर्मी के हद्ध कोला इद्धर कटरा बिच जेल्लै उत्थें जाओ के ओह्दे बिच बी मतलब चर्च इक्क ऐ इद्धर कोल गै मतैल दे कोल उद्धर बी मते सारे लोक औंदे न चर्च बिच जेल्लै उंदी प्रेअर होंदी ऐ ऐतवार ते बड़े लोक आंदे उत्थें बी दिक्खने आं अस बी कदें कदें चली जाने आं दिक्खने आस्तै इंया गै केह् ऐ केह् निं ऐ बथ्हेरे लोक बमार होंदे ते इन्नी इन्नी दूर दा आंदे जेह्के ते ओह्बी ठीक होइयै जंदे न चर्च बिच अस बी इक्क दौ बारी गे दिक्खेआ उत्थै भी दिक्खेआ प्रेअर बिच केह् ऐ केह् नेईं ते अस बी सुनने होने कि बड़ी जादै उत्थै लोक ठीक होंदे न